جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے عصر جدید میں کمپیوٹر جیسے آلے کی اشد ضرورت ہے نہ صرف اشد ضرورت ہے بلکہ وہ کمپیوٹر ہماری زندگی کا ایک اہم جز اور ایک حصہ بن چکا ہے روزمرہ کی زندگی میں بچوں کے درس و تدریس کے معاملے میں اسکول دفاتر کے دستاویزات کے محفوظ کرنے اور اس کے تبادلۂ خیال میں اور حکومت کے نظام کو چلانے میں یہ تمام چیزوں میں کمپیوٹر ایک اہم جزو بن گیا ہے جب ذکر کمپیوٹر کا ہوتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ وہاں پر اس سے منسلک ایک آلہ پرنٹر بھی ہوتا ہے چونکہ کمپیوٹر پہ ہم صرف کوئی تحریر ٹیکسٹ جو ہے اندرا اس کا اندراج کرتے ہیں یعنی اسے ٹائپ کرتے ہیں لیکن اس کو ایک دستاویز کی شکل میں لانے کے لئے پرنٹ جیسے پرنٹر جیسے آلے کی ضرورت ہوتی ہے ہم کمپیوٹر پر پرنٹ کا ایک کمانڈ انٹر کرتے ہی گویا ایک دستاویز پر جو ہے ایک نقش نمایاں طور پر نقش کے ذریعے الفاظ نمایاں طور پر پیپر پر ظاہر ہوتے ہیں جسے پرنٹ کہا جاتا ہے جو کہ پرنٹر کے ذریعے موصول ہوتا ہے پرنٹر کی ایک مثبت ایک پازیٹیو نکتہ یہ ہے کہ اس سے ہم کئی قسم کے کام اور کئی قسم کے امور وغیرہ کو جو ہے دستاویزی شکل دے سکتے ہیں جو کہ پرنٹر کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتی ہے جے ہمارے تخیلات ہیں ہمارے اس اسباق ہیں یا ہماری کوئی کام کی چیز ہے یا ہماری کسی دفتری پروجیکٹس وغیرہ ہیں یہ ساری چیزوں کو ہم کمپیوٹر پر اندراج کرتے ہوئے پرنٹر کے ذریعے اس کو کاغذ پہ منتقل کرتے ہوئے اس کو ایک فائل یا فولڈر میں محفوظ کر سکتے ہیں پرنٹر کا مثبت فائدے ایسے بھی اور بھی بہت زیادہ ہیں جو کہ آج کل بچوں کے پروجیکٹس وغیرہ ہیں رنگین تصاویر ہیں جیسا کہ ٹیچر کہتے ہیں کہ آپ کو یہ تصاویر جو ہے چسپاں کر کے لانا ہے تو اس میں بھی جو ہے آج کل بچے جو ہے وہ پرنٹر سے جو ہے استفادہ حاصل کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ پرنٹر کے منفی نکتہ یہ بھی ہے کہ اس میں کبھی کارٹریج کا مسئلہ پیش آتا ہے تو کبھی پیپر اٹک اٹک جاتا ہے تو کبھی پرنٹ مدھم نظر آتا ہے یہ شاید وہ پروڈکٹ کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا پھر پرنٹر کی صحیح طریقے سے رپیئرنگ نہ ہونے یا پھر زیادہ اس کے پرنٹ وغیرہ لینے سے کاپیز لینے سے بھی شاید یہ مسائل پیش آتے ہیں اکثر جو ہے ہمیں کچھ ضروری کام ہوتا ہے اور ہمیں ضروری دستاویز حاصل کرنا ہوتا ہے اس وقت پرنٹر میں پیج جو ہے اندر اپنا پھنس جاتا ہے اور پھر اس کو نکالنے میں کافی دشواری ہوتی ہے اور اس دوران نکالنے کے دوران انسان جھنجھلاہٹ اور پشیمانی کا شکار ہوتا ہے تو اسی طریقے سے پرنٹر کے منفی مضر منفی مضر اثر یہ بھی ہے کہ ہم میں جو تحریر نمایاں طور پر چاہیے وہ مدھم آنے کی وجہ سے ہمیں وہ قابل مطالعہ نہیں ہوتی ہے اور قابل دید نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے بھی ہمیں کافی دشواری پیش آتی ہے یوں تو پرنٹر کے ذریعہ اور بھی لوگ جو ہیں اپنے روزگار سے بھی اس کو جو ہے استعمال کر رہے ہیں جیسا کہ ایک فوٹوگرافر ہوتا ہے تو آج کل اتنا پہلے جو ہے آپ کے نگیٹو وغیرہ کو جو ہے اکسپوز کرنے کے لئے کافی وقت لگتا تھا بلکہ لوگ جو ہے ایک دو دن کے لئے وقت اس کے لئے درکار لیتے تھے مطلب طلب کرتے تھے لیکن پرنٹر جب سے آیا ہے اور اس کے کمپیوٹر میں ایک ایپ ایک سافٹ ویئر فوٹو شاپ ہوتا ہے اس پہ آپ کی فوٹو لیتے ہیں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پرنٹر کے ذریعے آپ کی فوٹو جو ہے نہ صرف منٹوں بلکہ کچھ لمحات میں آپ کو میسر آتی ہے جس کے ذریعے آپ دفتری رکاوٹوں رکاوٹ پیش نہیں آتی جس کے ذریعے آپ جو ہے آسانی سے اپنی تصاویر حاصل کر سکتے ہیں بعض دفعہ تصاویر بھی جو ہیں نہ کسی قسم سے جو ہیں بوجھل نظر آتی ہیں بلر نظر آتی ہیں پھٹے پٹھے نظر آتی ہیں تو پرنٹر کا جو منفی اور مثبت دونوں اثرات ہیں لیکن اس سے ہمیں انکار نہیں چاہے وہ منفی اثر ہو چاہے مثبت اثر ہو لیکن پرنٹر ہمیں ہمارے لئے بےحد ضروری ہے اس روزمرہ کی زندگی کے لئے جس طریقے سے جو ہے کمپیوٹر ہمیں ضروی ہے اسی طریقے سے پرنٹر بھی ایک لازمی اور اہم جزو ہماری زندگی کا بن چکا ہے